हम सूरज कुमार घर जलुआपट्टी थाना कुमारखंड ज़िला मधेपुरा से बोल रहे हैं सरकार को खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इससे युवा वर्ग में आगे बढ़ने का मौक़ा मिलेगा और छोटे छोटे बच्चे को भी खेलने का मौक़ा मिलेगा जो आगे ब आगे चलकर खेल को और बढ़ावा देंगे और हमारे गाँव में भी खेलने का कोई साधन नहीं है ना तो कोई फिल्ड है ना कोई मैदान है अगर भ सरकार इसपर ज़्यादा ध्यान दे तो हम लोग के गाँव में खेलने का मौक़ा मिलेगा और छोटे छोटे बच्चे युवा वर्ग को खेलने का मौक़ा भी मिलेगा और गाँव घर से भी खेल के प्रति रुचि होगा औ रुचि बढ़ेगा और गाँव घर में जो खेलने जाते हैं तो घर के गर्जन लोग भी बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नबाब खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब तो यह सब कहावत भी उल्टी होगी

इसके इसके प्रति सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए

और हमारे गाँव में हम भी क्रिकेट खेलते थे फिल्ड नहीं होने के कारण हम भी नहीं खेल पाते थे हमारे साथ साथ बहुत से ऐसे लड़के थे जो नहीं खेल पाए उसके बाद बढ़िया बढ़िया पीलीयर थे जो अभी भी खेल रहे हैं हम लोग के गाँव में फिल्ड नहीं होने के कारण नहीं खेल पाते थे ना तो कबड्डी का फिल्ड है ना किरकेट का है ना फुटबोल का ना बोलीबोल कोई चीज़ नहीं है इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए

और क्या बोलूँ और यह हमारे घर से बहुत दूर यहाँ कुमारखंड पड़ता है थाना में वहाँ फिल्ड है तो वहाँ इतना दूर से आने में बहुत दिक़्क़त होती है सरकार को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ख़र्च करना चाहिए इसमें खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी सबकी इस्कूल में भी खेल कूद का कोई साधन नहीं है तो बच्चे लोग इस्कुल जाने से भी मना करते हैं तो

बच्चे सब गाँव भर में खेलते हैं इधर उधर अगर फिल्ड हो जाए तो उसमें जो है सब सब बच्चे को खेलने कूदने का मौक़ा मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा सभी बच्चों को और सरकार सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि खेल को बढ़ावा देने में अधिक से अधिक पैसा ख़र्चा किया जाए उसको सुधार किया जाए और सरकार सरकार से यही विनती है कि खेल को थोड़ा आगे बढ़ावा दिया जाए और हमारे गाँव में भी कोई खेलने कूदने की जगह नहीं है तो इससे जो है बहुत दिक़्क़तें आती हैं सरकार को इसपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आज कल के बच्चे लोग मोबाइल के पीछे दीवाना है खेल ऊद खेल कूद का फिल्ड उल्ड नहीं है तो बच्चे सब मोबाइल में बिगड़ते जा रहे हैं अगर तो वही खेल कूद का रहेगा तो उसमें मोबाइल पर इतना अकर्षित ना होगा सब खेल पर ध्यान देगा आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे

फिल में हमारे गाँव में फिल्ड की एक बहुत बहुत आवश्यकता है बहुत से बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एक बार की बात है हमारे गाँव के बच्चे लोग किरकेट खेल रहे थे और उधर से एक मोटरसाइकिल आ रही थी तो एक बच्चे को ठोकर मार दिया उसमें एक बच्चे का बहुत ज़्यादा घायल हो गया अगर वही फिल्ड होता कोई बच्चा घायल नहीं होता अपना फिल्ड पर जाकर खेलते मैदान में जाकर खेलते तो इससे बच्चे को ना चोंट लगती ना परिवार पर कोई दिक़्क़तें आती तो यही सब तो इसीलिए फिल्ड का होना खेल का आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और और बच्चे लोग को भी पढ़ने में मन लगेगा खेलने बच्चे को पढ़ने के पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है आगे बढ़ना भी ज़रूरी खेल को भी बढ़ावा आगे देना बहुत ज़रूरी है और इस्कुल में अब तो थोड़ा बहुत वो ओलम्पिक का कोई कोई सामान लगाया है कोई कोई इस्कुल में कोई कोई में अभी नहीं लगा है तो बच्चे लोग उस उस वो खेलने के खेलने के माध्यम से भी इस्कुल जाते हैं खेलने के माध्यम से भी इस्कुल जाते हैं और खेलने के माध्यम से भी जाते हैं और पढ़ने के बाद वहाँ खेलते भी हैं खेल खेल कूद का होना बहुत ज़रूरी है और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है खेल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इसपर सरकार को अधिक से अधिक पैसा ख़र्च करना चाहिए और खेल को आगे बढ़ाना चाहिए